हेलो हाँ नहीं हाँ मेरा नाम निर्जला है मुझे मुझे छिंदवाड़ा के आसपास में जमीन चाहिए थी आसपास ही कहीं वगैरह में जैसे हाँ कितने बाय कितने फीट मतलब मिल जाएगा मतलब कितना चौड़ा लंबा मिल जाएगा हाँ और हाँ हाँ और कहीं और कहीं आसपास नहीं है क्या हाँ हाँ हाँ मुझे एक ही चाहिए था हूँ तो आप बता दीजिए कि कैसा है हाँ हाँ हाँ हाँ हूँ

हाँ हाँ हाँ और मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना जैसे कि कोई जाके मुझे फंसी वगैरह तो नहीं है न हाँ हाँ नहीं ऐसा होता है कई बार कि जैसे मतलब अलग कोई भी वो करता है जमीन जैसे फंसी वगैरह रह गया तो प्रॉब्लेम हो जाती है बाद में इसीलिए मतलब कन्फर्म करना जरूरी है हाँ हाँ और एक बार चेक करेंगे अभी कि कैसा है करके आके चेक करेंगे कैसा है करके जगह पसंद आएगी तो बताते हैं आपको हाँ आते हैं ना कल परसों में हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है